आब हम मतलब ओना जौं कहल जाय जाहि तरहक पूर्ववर्ती पीढ़ी जाहि सभ तरहके सङ्घर्षक सामना करैत रहैत अपन जीवनके अऽ निर्माणक्रममे ओतेक सामना हमरा सभके नहि करै पड़ल तथापि सभके अपन अपन सङ्घर्ष रहै छै आओर हरेक सभके सङ्घर्षक अपन अपन खाका होइ छै हमरा हमर सभक जे अपब्रिंगिंगके जे आओर पढ़ाइ लिखाइके मे कुनो आर्थिक चुनौतीके सामना नहि करै पड़ल लेकिन जे हमर सभके समाजिक परिवेश छै ओइ परिवेशमे अपने आपके एजुकेशनल ए एजुकेशनली ग्रूम केनाइ कनि चुनौतीपूर्ण रहल कि केना हम अपने आपके मतलब चुँकि आइ काल्हि अर्थंकरी विद्या छै तऽ केना अपने आपके अइ तरह प्रोजेक्शन अपन अपन करी जे हम अपने आपके बेच सकी अपने आपके ओइ तरहे प्रस्तुत कऽ सकी तऽ ओइ जोगर अपने आपके बनबैमे काफी चुनौतीके सामना करै पड़ल किएक कि हमर जे अपब्रिंगिंग अछि जे शिक्षण रहलसे मोटा मोटी ग्रामीण परिवेशमे रहल फेर एक अइसँ पारो पाओल अपन अऽ सम्बन्धी अपन पिता हमर शिक्षक रहथि हुन हुनका देखके हुनकासँ गप कऽके आओर बहुत रास शिक्षक सभ जे बहुत सहयोगी रहला हुनकासँ गपकऽ के हुनकासँ सीखके आओर अपनोसँ बहुत रास चीज अऽ ई कहके मतलब लर्न कऽके जकरा कहै छै लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी से कए के अपने आपके ओइसँ पार पौलहुँ